سلام جی بول رہے ہیں کیسے خدمت کر سکتے ہیں کیا کیا پریشانی ہے آپ تفصیل سے آپ اُس کے بارے میں ہمیں بتائیے اچھا اچھا تو آ کیا نام بتایا تھا آپ نے آئینہ ہاں اچھا آئینہ مرضیہ آپ یہ بتائیے کہ آپ فون بیٹھ کر چلاتی ہیں یا لیٹ کر چلاتی ہیں اچھا آپ یہ بتائیے کہ آپ پنکھے میں سوتی ہیں یا پھر کولر میں سوتی ہیں اچھا اچھا اور فون کتنی دیر تک یوز کرتی ہیں آپ اچھا اچھا اور لاسٹ یہ ہے کہ آپ مطلب ٹھنڈی ٹھنڈی چیزیں لے رہی ہیں جیسے آئیس کریم کولڈ ڈرنک یا کوئی بھی ایسا مطلب لکویڈلی جو ٹھنڈی چیز ہو وہ لیتی ہیں آج کل آپ اچھا اچھا تو دیکھیے آئینہ آپ نے مجھے اپنی پریشانی بتائی اب میں آپ کو بتاتی ہوں آپ نے بتایا کہ آپ نے یہ ساری چیز کر لی ہیں ٹھنڈی چیز تو دیکھیے آپ نے جو آپ بتا رہی ہیں کہ آپ کو باڈی پین ہے کیا پرابلم بتا رہی تھیں ابھی آپ اچھا پیٹ میں درد اچھا دیکھیے آنکھوں میں درد تو آپ کو موبائل دیکھنے سے ہے اور آپ نہ لیٹ کر فون یوز نہیں کیا کریں بیٹھ کر فون یوز کیا کریں مطلب اور آپ خود سے اپنے فون کو تھوڑا مطلب تھوڑی دوری پر رکھا کریں دور سے فون دیکھا کریں اور دوسری بات دیکھیے آج کل موسم چینج ہو رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ تھوڑا کولر وولر میں نہ سویا کریں اور کولر میں سونے کی وجہ سے ہی آپ کے نہ باڈی میں پین وین ہو رہا ہے اور آپ کو اُلجھن سی محسوس ہو رہی ہے اور تیسری بات دیکھیے آپ ٹھنڈی چیزیں نہ کھا کول ڈرنک آئیس کریم یہ ٹھندی چیزوں سے آپ پرہیز کریے اور بس نارملی ایک ہی چیز کی وجہ سے آپ کو باڈی پین سر میں درد آنکھوں میں درد یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں آپ اِن سب چیز کا پرہیز کر لیں تو آپ بہتر محسوس کریں گی اگر اِس کے بعد بھی آپ کو کوئی دقت محسوس ہوتی ہے تو آپ میرے پاس آ جانا میں آپ کو جو بھی ہے میں آپ کو دے دوں گی اوکے ہمارا کلینک آئی جی ہال کے پاس ایک میڈیسن میڈیسن کی ایک شاپ ہے اُس کے برابر میں آپ آ جانا وہاں پر ہمارا کلینک ہے ٹھیک جی جی جی اِنشاء اللہ ضرور آپ کبھی بھی آئیں جی جی ضرور آنا تھینک یو وعکم السّلام